पूजा करनाय एगो धर्म होलय बाल बच्चाके अच्छा शिक्षा देनाय छै कि धर्म करयके धर्म पूजा पाठ करलासँ अच्छा ज्ञान मिलय छै अच्छा बोली स्वभाव बड़ोके सेवा करनाय पूजा पाठ भगवान एगो अच्छा ज्ञान देलखिन हन भगवानसँ सभचीज मिलय छै हार मिलय छै धर्म मिलय छै सभचीज करय लए मिलय छै भगवान एगो अइसन अथी सृष्टिके रचैता छथिन प्रभु जे हुनकापर सभचीज टिकल छै भगवानके दुनिआँ रचैता छथिन दुनिआँके रचनेवला छथिन प्रभु हुनकासँ बढ़िकऽ किछु नहि छै भगवान भोले बाबाके देन सभचीज छै बाल बच्चा परिवार समाज सभचीज छै बाबाके पास भगवान एगो अइसन छथिन जे उ सभचीज देना दै छथिन दे दै छथिन करय छथिन जेना जे होइ छै सभचीज सभचीज करलासँ पूजापाठ कहय छियौ नुनू आगा बढ़ल कर पढ़ल कर लिखल कर पूजापाठ करल कर पूजा करबही सभचीज मिलतौ करतौ भगवानसँ बढ़िकऽ किछु दुनिआँमे छेबे नहि करय भगवान एगो छथिन अच्छा अथी करने जे सृष्टिके रचलखिन जेना प्रभु रचलखिन ओनाही तोहरो चलयके छै करयके छै धर्मसँ बढ़िकऽ किछु धरतीपर नहि छै भगवान दै छथिन अच्छा ज्ञान बुद्धि आहार पोषण सभचीज जन्म सभचीज करय छथिन प्रभु वएह एगो सृष्टिके रचैता छथिन जे दुनिआँमे किछु छबे नहि करय हुनकासँ बढ़िकऽ धरतीपर किछु नहि छै भगवानके सेवा करलासँ अथी करलासँ पूजापाठ करलासँ बेटा अच्छे ज्ञान मिलतौ तोरा कहय छियौ सुनय नहि छहि तौं पूजापाठ करल कर अच्छा बुद्धि सीख अच्छा लुरि सीख जेना जे हुऔ हुनके करला धरलासँ आगा बढ़बही आर किछु दुनिआँमे नहि छै बुझलिही तोरा जेना जे अथी करय छौ पढ़ भी लिख भी आगा बढ़ भी सभचीज भगवानके पूजापाठ सभचीज करला धरलासँ भगवानके पूजा करलामे किछु छै एगो जल चढ़ेबही ओहेमे प्रभु खुश रहय छथिन भोला बाबाके देल बाल बच्चा परिवार माता पिता सभ वएह देलखिन हन पढ़ाइ लिखाइ करबहि सभ हुनके देल छिकै सभ ओहे देथिन करथिन हुनके पूज भी कर भी तब ज्ञान मिलतौ ज्ञान प्राप्त होतौ अच्छा बुद्धि मिलतौ समाजमे रहय लए चलय लए ढङ्ग मिलतौ आर किछु दुनिआँमे नहि छै भगवानके पूजही आगा बढ़ही अच्छा लुरि बुद्धि जेना जे आबो कर ओना कर हमे अच्छे बुद्धि दबो ज्ञान दबो हम माय छिकियौ ई नहि छिके जे तोरा हम गलत लुरि बुद्धि सिखयबो सभ बढ़िये बुद्धि सिखेबो बेटा सभ आगा बढ़ि छै तहुँ आगा बढ़ भगवानके पूजा कर लुरि सीख एक लोटा जल चढ़ेबही भोले बाबाके तऽ ओहेपर भोले बाबा प्रसन्न रहथुन खुश रहथिन सभचीज मिलतौ आहार पोसन पढ़ाइ लिखाइ सभचीज ज्ञान अच्छा सिखबही आगा आबयवला पीढ़ीमे अच्छा बनबही तब नाम रौशन होतौ सभ प्रभुके दया छिकै सभ आगा बढ़लासँ नाम रौशन होइ छै सभ बाबा परबाबा सभके नाम कुल तरय छै इएह लए कहय छियौ बेटा आगा बढ़ लुरि बुद्धि सीख सभ भाय बहिन मिल जुलिकऽ रहय पढ़य लए तू लुरि सीखबही तहुँ भाय बहिनके सिखयबही करबही जे बहिन भाय एना कर एना चल देखही मम्मी अच्छे बुद्धि सिखबय छौ करय छै मम्मी खराब बुद्धि सिखयतै मम्मी मम्मी छिकै एनाही करिके कहय छियौ जे बढ़िआँसँ पढ़य लिखय रहय आओर भगवानके सेवा करय माता पिता मामा बाबा सभके धर्म कर्मसँ आगा लोग बढ़य छै सभ कर्म करलासँ अच्छा फल मिलतौ अच्छा ज्ञान मिलतौ आगा बढ़बही तऽ सभके मोनके उजियारा मिलतौ इएह कहय छियौ जे अच्छा लुरि बुद्धि सीखय करय रहय बहिनो आरके अच्छा बुद्धि ज्ञान सिखाही अच्छा बनबही कर भी तऽ तोरे ने बढ़िआँ होतौ हम अपना लिए कहय छियौ कि तोरे लिए कहय छियौ हमरा कुछो छै अइमे तौंही ने अच्छासँ बढ़िआँसँ रहबही करबही हमे की करबौ हमे तऽ जेना जे रहय छियै से करय छियौ ओना नहि चाहय छियौ तौं रहय करय बढ़िआँ बनि कऽ रहबिही तऽ बढ़िआँ लोग तोरे ने कहतौ अच्छा बनबऽ रहबही तऽ अच्छा लोग तोरेने कहतौ आर जेना जे होतौ से करबही धरबिही सुखमे रहबिही तऽ सुखमे रहबिही तऽ माइयो सुखमे रहतय नहि देबही ई नहि कहय छियौ जे हमरे दे करय ओइ लए नहि कहय छियौ अच्छा लुरि बुद्धि सिखबही करबही तऽ तोरे काम देतौ